मूंखे लॻे थो त सिंधी भाषा जो एतिरो विकास कोन्ह थियो आहे छाकाणि त सिंधी मां मा ॿार अॼकल्ह सिंधी ॻाल्हायनि ई कोन्ह था ऐं स्कूलनि में बि जेके वञनि था त हुते सिंधी पढ़ाई नथी वञिजे त सिंधी भाषा खे वधायनि जी तमामु ज़रूरत आहे ऐं हुनमें इस्कूलनि में बि अ सिंधी पढ़ाई वञिजे त जीअं ॿार वधीक पढ़ी सघनि ऐं ॻाल्हाइ सघनि ऐं रोज़ जी ज़िंदगी में बि ॿार ॻाल्हाइ सघनि त हिन पासे ध्यानु ॾियणो पवंदो हालांकि पहिरीं खां वधीक हाणे जागरूकता पैदा थी आहे ऐं सरकार सां ब सभु लॻा पिया आहिनि त भई सिंधी भाषा जो वाधारो थिए ऐं स्कूलनि में सिंधी पढ़ाई वञिजे त इन करे ई लॻा त पिया आहियूं त अञा इनमें वधीक ज़रूरत आहे ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि ब असां प्रोतसाहित कयूं त बई अहिड़े स्कूलनि में वञनि त बई जिते सिंधी पढ़ाई थी वञिजे ऐं सिंधी भाषा ते ध्यानु ॾियण सिंधी में ॻाल्हायनि ऐं सिंधी पढ़नि त असांजी सिंधीयत वधंदी त इहो तमामु ज़रूरी कम आहे ऐं असां लॻा पिया आहियूं ऐं इन थोरी वधीक अञा इनमें ज़रूरत आहे